جی ہلو جی جنید سر بات کر رہا ہوں میں کیسا کام ہے جی

تو وہ خراب ہوگئی کس اعتبار سے خراب ہوئی مطلب ٹوٹ گئی ہے یا کچھ اندرونی خرابی ہے اچھا اچھا جی جی جی جی جی اچھا بتیس انچ کا آپ کا ٹو ٹی چاہیے چلیے ٹھیک تو ہمارے پاس سمسنگ کا بھی ہے اور اسی طریقہ سے ایل جی بھی ہے آپ جیسا لگوانا چاہیں جس کمپنی کا لگوانا چاہیں مل سکتا ہے دیکھیے جی جو دونوں کمپنیاں بہتر ہے سمسنگ بھی بہتر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایل جی اور کیا کہتے ہیں یہ بھی یہ بھی بہتر ہوتے ہیں اب پچیس سو اور اسی طریقے سے اٹھائیس سو تیس سو الگ الگ ریٹ ہیں ہوں علیٰحدہ علیٰحدہ ریٹ ہیں نہیں وہ مل جائے گا واٹس اپ پہ لسٹ بھیج دیجیے مل جائے گا ہوں جی بتیس انچ کی مل جائے گی آپ کو جی جی جی جی بالکل لیکن یہ کیا کہتے ہیں اسکرین وغیرہ کی مگر ہمارے یہاں مطلب کوئی خاص گارنٹی وغیرہ نہیں رہتی ہے جیسے کہ اگر آپ کی اسکرین پہ کوئی بلر آجائے یا اندر سے کوئی دھندلاپن آجائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی لیکن ہاں اگر کمپنی کی رہے گی تو کیا کہتے ہیں آجائے گی

ہوں جی تو آپ اٹھائیس سو والا لگائیں گے یا پچیس سو والا ٹھیک ٹھیک ٹھیک